मध्य प्रदेश में शिक्षा के प्रणाली को लेके शिक्षकों की कमी यहाँ दिखाई जा रही है क्योंकि शिक्षक जो सरकारी और अर्ध सरकारी जो इस्कूल होते हैं तो ज़्यादातर लोग अर्ध सरकारी यानी कि प्राइवेट इस्कूलों में जा रहे हैं क्योंकि सरकारी इस्कूलों में सरकारी जो एग्ज एग्ज़ाम होता है शिक्षकों का जो प्रवेश प्रक्रिया है वो तो उनकी शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महंगी है उनकी फीस और उनकी अदर जो फैसिलिटी होती है जैसे की ड्रेस वग़ैरह फीस हो गया है एग्ज़ाम हो गया ये इसका एजुकेशन फीस का इतना ज़्यादा कठिन हो गया है कि नॉर्मल जो बच्चे छात्र हैं वो इसे निकाल नहीं पाते हैं इस लिए ज़्यादातर शिक्षकों की कमी दिखाई जाती है तथा यह ट्राइबल डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में ज़्यादातर इसकी कमी रहती है जो गाँव से बहुत दूर है स्थित होते हैं जहाँ ये शहर से काफ़ी दूर होते हैं और ज़्यादातर जो सरकार होती है तो इतना मतलब कि उतना वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं छात्र छात्रा हैं तो वो परीक्षा ही शिक्षक परीक्षा ही नहीं निकाल पाते हैं जिससे वो उस शिक्षक की जो पद खाली रिक्त पद होता है तो उसमें वो प्रवेश कर सकें इस लिए मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली जो है उसमें शिक्षकों की कमी है और वो